धर्म कोनो भी जेनाकि अपना सभकेँ पूजापाठ होइत छै तऽ माथा पर कुमकुम तिलक लगाओल जाइयए पुजापाठमे मन्दिरेमे पुजा करय लऽ जाइ छी तऽ कुमकुमके टीका लगाके माथामे जाइ छी आओर रँगोली रंगोली हमरा सभकेँ कोनो भी पूजा पाठ मऽ या जेना लए लिअ दीपावली दिन रंगोली बनाबय छथि घरमे आओर रंगोली बनाके ओहिपर सभ अपन सभ घरके लोगसभ मिल जुलके रंगोली बनबय छथि आओर पूजा करय लऽ जे जाइ छथि तऽ टीका तऽ टीका चन्दन लगाकऽ जाइ छथि मन्दिर पुजा करय लऽ आओर सूर्यक जे जल भोरमे सुबह प्रातः उठिक जल दए छथिन चढ़बय छथिन सूर्य भगवानके पूजा करय छथिन